तऽ हमे एल आइ सी बीमा एल आइ सी बीमा तऽ नहिये दै छिकथिन आँखिके देने छथिन जे आँखि आँखि फुटि जेतय तऽ ओ आँखि बनाय नहिये देथिन आँखि होइ होइये नहि देतय रहलै जे ओकरा बढ़िआँ कहल जाइ पैसा जकरा निम्मन छै ओकरा खातिर जमा कयलकय ओकरा खातिर बढ़िआँ छै जकरा नहि छै किछु एहन लोग छथिन जे कर्जा कएके छथिन रुपैआ सैकड़ा सूदिपर तब एल आइ सी बीमा खोलबऽबै छथिन हुनका खातिर तऽ नहियेे ने बढ़िआँ छै रुपैआ लए हूँ हुनका खातिर नहि बढ़िआँ छै छै पैसेवला खातिर बढ़िआँ एकरा खराबो छै बढ़ियों छै केना कहियौ दु स्पष्ट मानिके चलहो जे पैसावला खातिर बढ़िआँ छै गरीब लोकके नहि होलय हुलसे की हमहुँ एगो एल आइ सी खोलाइ लै छियै हमरा ई मिलत हो हमरा ई होइ जाइत तऽ हुनका खातिर बरबादी भेलनि अब प्राइवेट लोगसँ बोल लै तु कर्जा काढ़ि कऽ दै छै आओर की दै छै से पते छऽ तोरा एल आइ सी मे की दै छै पैसा जकरा छै अथाह छै ओ अपन जमा करय छै ओकरा खातिर ठीक छै गरीब लोग खातिर कर्जा काढ़ि कए लगबय छै ओकरा खातिर नहि छै ठीक